हैलो जी महिंद्रा एजेंसी से बात कर रहें आप जी मैं प्रिया पाठक बात कर रही हूँ गायत्री नगर से पहचाना आपने जी जो पिछले महीना ही हाँ हाँ पिछले महीना जो गाड़ी बुक करे थे जी अभी हम लोग को फिर एक गाड़ी बुक करी थी दो तीन दिन पहले जी परसों के दिन किए थे जी बहुत अच्छी सर्विस थी और स्लोली मतलब गाड़ी बहुत अच्छी चला रहे थे धीरे धीरे ही गाड़ी चला रहे थे और बच्चा भी साथ में गया था तो उसका भी बहुत ध्यान रखे और मतलब पूरी गाड़ी को सेनीटाइज़ किए थे उनको सर्दी ज़ुकाम था तो उसके लिए उन्होंने मास्क भी मुँह पे लगाया था और छोटे रास्ते से लेके गए थे जी और बहुत आराम आराम से गाड़ी चला रहे थे और चार्ज भी सही लिया उन्होंने कोई ज़्यादा पैसे नहीं लिए थे और बिजराहोगढ़ में हर एक जगह घुमाए मतलब मंदिर क़िला और जहाँ जहाँ भी बोले हमने तो हर जगह घुमाया और बहुत अच्छी सर्विस दी उन्होंने तो आगे भी हमको ज़रूरत पड़ेगी गाड़ी की तो आप प्लीज़ कर दीजिएगा गाड़ी के लिए बोल दीजिएगा कि अभी कुछ दिन पहले हम लोग को जाना है कुछ दिन बाद हाँ अगले हफ़्ते ही जाना है तो आपकी गाड़ी फिर बुक करना रहेगा हमको तो आप बता दीजिएगा एक गाड़ी मेरे लिए मतलब बुक कर दीजिएगा ठीक है जी जी जी नमस्ते